हम खेती करते हैं तो खेती में गेहूँ बोते हैं धान बोते हैं मसूर बोते हैं सरसों बोते हैं अलसी बोते हैं और चना बोते हैं जाै बोते हैं ये सब जब पैदा हो जाता है तो उसके लिए हम बेचवा पहले तो बाहर बेचना पड़ता था लेकिन अब भी सरकार द्वारा सब व्यवस्था यहीं पर गाँव पर हो जाती है और हम लोगों का तेल भी बचत होता है पैसे का बचत होता है यहीं से हम लोग सब जो अनाज होता है बेच देते हैं सरसों की खेती होती है और चना जौ मटर तिल सब खेती होता है बादाम होता है जितना भी खेती होता है सब हम लोग बेचते हैं सरकार द्वारा सब यही यहीं से चला जाता है और हम लोगों को बेचने बाहर नहीं जाना पड़ता है खेती में हम लोग को चावल ओवल भी कुटवाना पड़ता है तो यहीं पर सेलर आ जाता है गाँव पर ही सब चावल कूट जाता है और दाल ओल भी दर्राना पड़ता है तो हम लोग गाँव में दरवा लेते हैं मशीन लगी है इस खेती से हम लोगों को बहुत कुछ फायदा होता है खेती में हम लोग को खाद फेंकना पड़ता है और खेती में बहुत उससे काम करना पड़ता है पानी की मदद लेना पड़ता है टुल्लू से पानी हम लोग भरवाते हैं उसमें ऊख की खेती भी हम लोग करते हैं जिससे गुड़ पैदा होता है गुड़ से भी कितने सामान बनते हैं गुड़ सब हम लोग गाय को भैंस को सबको वह उसका घोल बनाकर पिलाते हैं खेती से हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है अब हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है बेचने के लिए अनाज हम लोग का घर पर ही सब अनाज बिक जाता है और कोई प्रक प्रकार की परेशानियाँ अब नहीं झेलनी पड़ती है मोदी सरकार हम लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर चुके हैं अब अब कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को